हलो हा जी

हा छा थियो ॾिसी ॾियांव त तव्हां जेका बाइक खे थोरी सर्विस कराइणी पवंदी हा हिनजो इंजिन छा आहे चङो टाइम थियो तव्हां इंजिन ऑयल चेंज कोन्ह कयो आहे अने गाॾी जी सर्विस बि कयल कोन्हे त उन हिसाब सां गाॾी तव्हांखे सर्विस कराइणी पवंदी ऐं इंजिन ऑयल चेंज कराइणो पवंदो ॿी सर्विस जा असां टे सौ पंजाह रुपया वठंदा आहियूं ऐं ॿ सौ असी रुपिया असां इंजिन ऑयल चेंज करण जा वठंदा आहियूं हुनमें गाॾी हिकदमि तव्हांजी फ़्री थी वेंदी छो की तव्हां चङे टाइम खां सर्विस न कराई आहे न त उन लाइ ऑयल बि च चूनो थी वियो आहे अने इंजन में बि सर्विस न थी आहे त गाॾी स्टार्ट थियण में तव्हांखे तकलीफ़ थिए पई हा हा हा उहो हा सभु अवेलेबल आहे उनमें सभु वैरायटियूं मिली वेंदी इंश्योर में असां वटि डेढ़ सौ रुपए खां वठी करे वैरायटी चालू आहे जहिड़ी तव्हांखे विझणी हुजे बाइक जो हॉर्न चेंज करिणो हुजे त हॉर्न असां वटि असी रुपए खां वठी करे चालू थी वेंदो जहिड़ो तव्हांखे हॉर्न पायणो हुजे अ ने ब्रेक वारे में बि असां वटि अलॻि अलॻि क्वालिटी आहे सठ रुपए वारी ब्रेक वायर आहे सौ रुपए वारी ब्रेक वायर आहे जहिड़ी तव्हांखे पाराइणी आहे ही पइजी वेंदी तव्हांखे मीडियम रेंज में चेंज करिणो हुजे त लॻभॻि ॾिसो पंद्रह सौ रुपए जे आस पास कम थी वञे तव्हांजी बाइक जो

न दादा गाॾी तव्हांखे रखी वञणी पवंदी ॿ ॾींहं लॻंदा छो की मूं वटि हूअं ई कम इलाही पियो हूंदो आहे अने मुंहिंजो कारीगर बि तव्हां ॾिसो पिया ॿिनि गाॾियुंनि में बिज़ी लॻो पियो आहे त तव्हां अॼ रखी वञो शाम जो तव्हांजो इंजिन साफ़ थी वेंदो सर्विस थी वेंदो अने सुभाणे तव्हांजी बाइक जो ऑयल चेंज थी वेंदो अने ब्रेक लाइनर पई वेंदा सभु कम थी वेंदो गाॾी जो हा त भले दादा संडे संडे त असांजी छुट्टी हूंदी आहे त तव्हां हिक कम कजो न फ़्राइडे ॾींहं शाम जो असां वटि गाॾी रखी वञो ऐं मां सटर्डे शाम जो तव्हांखे हिकिड़े ॾींहं में असां करे ॾींदासीं तव्हांखे ऑफ़िस में दिक़्तु थिए थी न त हिकिड़े ॾींहं में तव्हांखे गाॾी कवर करे ॾींदासीं तव्हांखे फ़्राइडे शाम जो रखी वञिजो त फ़्राइडे शाम जो असां इंजिन जो कम करे वठंदासीं पोइ सटर्डे सॼो ॾींहं भई तव्हांजो ऑयल चेंज आहे ब्रेक लाइनर चेंज करणा आहिनि हुते सॼो ॾींहुं कम करे विझंदासीं जी जी हा हा ओके ओके ओके जय झूलेलाल जय झूलेलाल दादा